जब बारिश नहीं होती है तो फ़सल जब बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए क्या विकल्प है हम लोग पहले से ही अपना अनाज इकट्ठा करके रखते हैं जो कि हम अपना अगले साल भी उसको उपयोग कर सकते हैं